आइ काल्हि तऽ लोक चाहै छै जे कि पढि लिखकऽ नौकरी करी बहुत पैघ अथी बनी पदाधिकारी बनी जे किछु भी लेकिन कृषि भी एकटा बहुत मानि राखै छै कृषिसँ जे छै बहुत फ़ायदा होइ छै दू तीन टा फ़ायदा तऽ हम अहाँके जोड़ा देब एकटा फ़ायदा हमरा एहिखिना काज करनाए अइ तऽ करब नहि करना अइ तऽ नहि करब हमरा इच्छापर छै से रहै छै की कही जे भी हमरा इच्छापर रहै छी मोन होइए तऽ करब नहि मोन होइए तऽ नहि करब घरेमे रहब कतहु जेनाय हुअए तऽ ककरो पाबन्दीमे नहि ने छी जे ओ हमरा क़हत तहने जैब अपन मोन जे हैत से करब ओकर बाद फसल जतेक उपजतै ततेक हमर देसके छै से देसमे जे छै से अन्नके जे छै वृद्धि हेतै इएह ओकर बाद जे छै से अपना जे छै शानसँ अपन रहू जे मोन हैत से करू तेँ लोकके कृषिमे बेसी आना चाही ई जे सभ पदाधिकारिए बनि जेतै खेती बारी हेबे नहि करतै तऽ कतऽ सँ तहन जे छै रोज़गार सभ रोज़गार करतै तऽ खेतै की किसान जे नहि उपजेतै गहूँम धान चाउरसभ कतऽसँ खेतै लोक ताहि दुआरे कृषि भी बहुत ज़रूरी छै